हमारे देश में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं जैसे होली खिचड़ी दहशरा कजरी तीजा शिवरात्रि शिवरात्रि नौ रात्रि नवरात्री इसलिए रक्षाबंधन नवरात्री इसलिए मनाया जाता है हमारे देश में हमारे गाँव में दुर्गा माई बैठती हैं नौ दिन हम लोग नये नये कपड़े पहनते हैं नौ दिन व्रत रहते हैं शिवरात्री इसलिए मनाया जाता है शिवरात्री के दिन हम लोग शिवजी की पूजन करते हैं उनको बैर गन्ना बैर गन्ना जवार चढ़ाते हैं उनका पूजन करते हैं दीपावली के दिन हम लोग घरों में सर्व सफाई करते हैं और हमारे क्योंकि हमारे घर में लक्ष्मी जी आयें लक्ष्मी जी की पूजन लक्ष्मी जी गणेश जी का पूजन होता है हम लोग रंगोली मना बनाते हैं कहीं घूमने जाते हैं पटाखे पटाखा लाते हैं रक्षाबंधन के दिन भाइयों को राखी बांधते हैं भाई लोग हम लोग को तोहफा देते हैं पैसा कपड़ा गहना देते हैं खिचड़ी के दिन हम लोग गंगा नहाने जाते हैं अप गंगा नहाने जाते हैं घर में पूड़ी मिठाई सेवई बनता है लडुआ डुंढी भी बनता है दशहरा के दिन हम लोग अपने घर के आस पास सर्व सफाई करते हैं कजरी के दिन हम लोग कजरी के दिन हम लोग झूला भी डालते हैं नये नये कपड़े पहनते हैं कहीं घूमने भी जाते हैं कहीं घूमने भी जाते हैं और पंद्रह अगश पंद्रह अगश्त इसलिए मनाया जाता है पंद्रह अगश्त उन्नीस सौ सैतालीस में हमारा भारत आजाद हुआ था इसलिए पंद्रह अगश्त मनाया जाते है छब्बीस जनवरी को छुट्टी इसलिए रहता है पन स्वतन्त्रता दिवस होता है इसलिए छुट्टियाँ रहती हैं कई बार गलती गलती होई जात है यार सुनाई जौन अरे भइया एक